हांजी ऐक्चुली आप इंदौर स्वीट से बात कर रहे हो मेको एक बर्डे पार्टी के लिए जलेबी मावा और बट्टी और रसगुल्ला और रसमलाई और रबड़ी भी है क्या आपके पास रबड़ी मेरे को एक किलो चाहिए और जलेबी मेको आधा किलो रसमलाई का मतलब एक कटोरी में कितनी है मतलब दो ठीक है तो उसकी दस प्लेट कर दीजिए डबल बट्टी भी एक किलो कर दीजिए और मावा दो किलो कर दीजिए और रसगुल्ला के दो डब्बे कर दीजिए मिठाई कौन सी है आपके पास उपलब्ध केसर में ऊपर से केसर डला रहेगा क्या ठीक है एक ये कर दीजिए और जलेबी में वो आपके पास पीली वाली है कि वो औरेंज वाली उसमें गुड़ वाला रहेगा कि शक्कर हाँ ठीक है एक गुड़ वाली कर दीजिए एक किलो एक किलो शक्कर वाली और नमकीन है आपके पास मेको सादा चाहिए आलू भुजिया और खट्टा मीठा भी चाहिए चार चार सौ ग्राम